नाखौ सारोब्ला जोङो सिलि खदाल सिखा लानानै सिगाङाव खदालजों आलि थेनानै सारो आलि थेनानै सारनायाव जोङो दैया रानोब्ला माखासेया जेखाइयाव थागोन माखासेया हाब्रुआव एब्रेनायफ्रा ना बोथिया नास्रायफ्रा बेखौ आखाइजों हमनांगौ गोग्रोमनांगौ बे हाग्रा हालाफोरखौ गारनानै गोग्रोमनांगौ हा सिङाव ना बोथियाफोर एब्रेयो बेफोरखौ गोग्रोमनानैसो मोनो ओंखायोनो आखाइजोंनो जों गोग्रोमो आरो बे ना माबाफ्राव जोङो फुख्रिफ्राव माबायोब्ला जेजोंबो सारो जेजों सारोब्ला ना गिदिर मोनगोन आरो फासिजों माबाफोरजों लाब जेजों जोङो हखाङोब्ला ना मावा थाबोनायफोरखौ जोङो बोखांनानै लाबोनो हागोन आमफ्राय जानो हागोन आरो फुख्रियाव ना गिदिरफोरखौ जेजों नङाब्ला फासिजोंबो खालायो होमब्लाबो जोङो जेरैखि जाया नाखौ हमनांगौ हमनानै जाथारनांगौ जाहाथे ना हमनायाव अनेख रोखोमै हमो सोरबा खखा लानानै बानदो थेनानैब्लाबो जोङो ना ना बान्दो थेनानैब्लाबो जोङो ना फिसाखौ ना बोथिया ना थुरि ना बायदिसिनाफोरखौ जोङो मोनो जोङो बेफोरखौ मोनोब्ला जोङो बे नाजोंबो दा दानि जुगाव नाजोंबो जोङो संसारखौ खुंनो हायो मानो होमब्ला नानि दामाबो एकस' थाखा फवा अबेबा अबेबा नाया अबबा अबबा सल्लिस थाखा फवा बेफोरबादिखौ नाखौ हमानै सारहैनानै जों फानफैनानै संसारखौ जानो हायो थाव संख्रि बानलु बायदिसिनाफोरखौ जोङो बायनानै लांनो हायो बेजोंनो दा ओंखायनो जोङो मानसि जानानै आंथ बिराद मोजां मोनो दा ओंखायनो आङो फाना फाननाया जानोब्लाबो आङो लकेल नाखौ मोजांसिन मोनो आरो जोङो सालाननि नाखौ जानायखायसो जायो जायाबालानो थायोब्ला जों सेहरा देहराफोरखौबो जों बिराद मोजां मोनो ओंखायनो बेफोरखौ जायाबालानो जोङो लकेल नाखौनो जेरैखि जायाब्लाबो जेरैखि मोना सिलि ख'खा आरो सेन बायदिसिनाफोरखौ लानानै बान्दो थेनानैब्लाबो जोङो हरसेमानि नांनानै थायोब्ला जोङो बुरजा जायोब्ला बेफोरजोंबो जोङो संसार खुंनो हायो बेफोरखौ फाननानैब्लाबो जोङो माबा थाव संख्रि बानलु सोरनावबा सेरसे गाहाम नाङोब्ला जोङो बेफोरखौ फाननानै लोमजाबायदोंब्ला जों बेफोरजोंनो मुलि थुलि एसे बायनानैबो जानो जायो दा ओंखायनो जोङो आङो आं जेरै खालामो जाहाथे बायखौबो आङो बेबायदिनो सेन सा सारनानै जा आरो फासिफोरजों बोखां एबा लाङिफोरजों बोखां आरो नङाब्ला मुस्रिफोर सारनानैब्लाबो ना फिसाखौ बोखां बे मुस्रि सायोब्लाबो ना बोथिया दावो नास्राय दावो बेफोरनो नांजोबो जथ' दैयाव दं ना दं बेबो दावै दावै मुस्रियाव नांनानै थायो बेवहायबो जोङो बेबायदिनो एखमब्ला समाव सेरफा मानि मोनो मुस्रियावनो होमब्ला जोङो लकेल नाखौ मोनोब्ला जोङो देहाबो मोजां जायो आरो बिनिफ्राय जोङो न'खर बेंनोबो न'खराव लोमजानाय साजानाय थाखा फैसा नांगौब्लाबो जों बेफोरजों एसे रेहाय मोनो आरो ओंखायनो बे ना सारनाय होननायब्लाथाय आङो मोजां मोनो ना सानायब्लाबो मोजां मोनो फासि सानाय सेन सानाय मुस्रि सानाय सिलिजों सारनाय जेरैब्लाबो जोङो नानि ना मोननायनि बेबस्थाखौ जोङो खालामनानै जाहाथे जोङो नाखौ एसे हास्थानाया आं बेखौनो हास्थायनाय जायो आरो